ہیلو گڈ آفٹرنون میم جی جی آپ کی بات دہلی ایونٹ کمپنی سے ہو رہی ہے جی جی میم میں مینیجر ہی بول رہی ہوں جی جی میم میں آپ کو اپنی ریسنٹ اور کنسپریشن پالیسی کے بارے بتاتی ہوں اس میں کیا ہوتا ہے میم اس میں آپ نے چھ مہینے پہلے بککنگ کی ہوگی ٹھیک ہے اور ٹائم پہ آپ کو بکنگ ملے گی بھی نہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے ہماری کمپنی میں ہماری کیا میم سب کی کمپنیز میں یہی ہوتا ہے کہ جو ریفنڈ اور پالیسی ہو اس میں آپ کو سب بتا دیا جاتا ہے پہلے تو ابھی یہ جو ایونٹ ہے وہ آپ کی طرف سے کینسل ہو رہا ہے تو جو اگر ہماری طرف سے کینسل ہوتا تو ہم آپ کو ہنڈریڈ پرسینٹ ریفنڈ کرتے آپ کی جو اماؤنٹ ہے اب آپ اس کو کینسل کرا رہے ہو تو اس میں جو ہے آپ کا اماؤنٹ ففٹی پرسینٹ لیس ہو کے آپ کو ملے گا جیسے کہ آپ نے ٹین لاک پیمنٹ کی تھی تو اس کا ہاف ملے گا آپ کو پانچ لاکھ روپے کیونکہ آپ کینسل کر رہے ہو اگر ہماری طرف سے کینسل ہوتا تو ہم آپ کو ہنڈریڈ پرسینٹ پورے آپ کے دس لاکھ روپے آپ کے آپ کو ریفنڈ کرتے میم اس میں ہمیں بھی تو لاس ہوگا نا اگر آگے ہمارے کوئی اور ایونٹ بک ہوں گے تو ہم کیسے آپ کو وہ ڈیٹ دے سکتے ہیں کیونکہ چھ مہینے پہلے اور لوگ بھی بکنگ کراتے ہیں ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی چیف گیسٹ ہے آپ ان کے اکارڈنگ ہمیں ڈیٹ بتائیے پھر ہم آپ نے اکارڈنگ ڈیٹ دیکھتے ہیں کون سا ہمارا ڈیٹ فری ہے وہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں اوکے اوکے نو پرابلم میم اوکے